ہاں میں نے بہت ساری ورزش کی ہیں اور میں نے رنگ وقفے اور میں نے سارے دوڑ بھی لگائی ہیں جس سے مجھے بہت سے فائدے ملے ہیں مجھے اکسرسائز اور ورزش کرنا بہت پسند ہے میں صبح روز اٹھ کر تیس منٹ نکال کر ورزش کرتی ہوں اور میں دس منٹ تک دوڑ بھی لگاتی ہوں اس سے میری میرے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور کام کرنے کی طاقت بڑھتی ہے اور اس سے میرا جسم تندرست بنتا ہے اور پیٹ کی چربی اور جسم کی انیک بیماریاں دور ہوتی ہیں اور دوڑ لگانے سے ورزش کرنے سے دماغ بھی تر و تازہ بنا رہتا ہے اگر ایک دن آپ صبح روز اٹھ کر ورزش کریں گے تو پورا دن اس کی تازگی بنی رہے گی اور کام کرنے میں پھرتیلاپن بھی آئے گا آپ اپنا کام جلدی جلدی کرنے لگیں گے اور جسم میں پھرتیلاپن آئے گا اور سوچنے کی شکتی بڑھے گی اور ڈپریشن جیسی دماغی بیماریوں سے بہت زیادہ راحت ملے گی دوڑنا اور ورزش کرنے سے ہمارے جسم کو بہت سے فائدے ملتے ہیں اس لیے روز ہمیں ورزش کرنی چاہیے اور دس بیس منٹ دوڑ لگانی چاہیے اور ٹہلنا چاہیے اور ہمیں یہ بہت ضروری یہ ہے کہ ہم روز ورزش کریں اس سے جسم میں مضبوتی پیدا ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے یہ بھی آرام ملتی ہے